میں جب بھی اپنے گاؤں جایا کرتی ہوں تو جب بھی میرے یا میری بہن کے سر میں درد ہوتا ہے تو میری نانی مجھے دکنی مرچ کھلاتی ہے شہد میں ملا کے اور اس کے علاوہ جب مٹی کے برتن میں کھانا بنا بنتا تھا تو میری دادی اسے کسی کپڑے کو سینکتی تھی اور پھر میرے سر کو اس سے سینکتی تھی اور ایک گھریلو اپائے مجھے بھی آتا ہے بنانا جیسے نزلے سے سر میں درد ہوتا ہے تو میں کالی چائے بناتی ہوں تو اس سے نزلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور سر درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور کالی چائے کچھ اس طریقے سے بنتی ہے جیسے پانی میں چائے پتی ڈال کر اور اس میں ادرک لونگ اور کچھ تلسی کے پتے دو چار ڈال کر اسے اچھے سے ابال لیتے ہیں بالکل اور اسے ایک کپ میں چھان کر گرم گرم پینے سے سر کا درد اور نزلہ دونوں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب بھی میرے گھر میں کسی کو سر میں درد ہوتا ہے یا نزلے سے تو میں زیادہ تر کالی چائے ہی بناتی ہوں اس سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ اور بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہمیں آرام مل جاتا ہے اس سے اور جلدی ہی آرام مل جاتا ہے